मेरा नाम कनव ऐ अ'ऊं बीं सालें दा ते अ'ऊं बीं सालें दा इत्थै र'वा ना जम्मू कशमीर च र'वा ना ते इत्थै दा इतिहास बड़ा सौक्खा बड़ा गर्व करने आह्ला ऐ इतिहास जि'यां साढ़ै इत्थूं दे राजा जो हैन हरिशचंद्र होर होर गोगा लाल होर बी बथ्हेरे राजें इत्थै राज कीता हा ते उन्नै काफी चीजां कीतियां साढ़े आस्तै साढ़े इतिहास साढ़े जम्मू कशमीर आस्तै साढञे जम्मू कशमीर आस्तै जे बड़े ही फलदायक ऐ फलदायक ऐ ते इत्थै काफी चीजां इन्नै बनाई दी आं जि'यां काफी किले बनाऐ दे काफी काफी चीजां बनाई दियां जे इत्थूं आस्तै बड़ा बड़ा गर्व करने आस्तै असें इत्थैं काफी म्यूज़ियम न जि'यां श्री प्रताप म्यूज़ियम होईआ मुंशी अज़ीज़ भट म्यूज़ियम होईआ होर बी काफी म्यूज़ियम जित्थें जम्मू कश्मीर दे पुराने इतिहास दी झलक मिलदी एह्दे बाद काफी राजा हुंदे घरै दी चीजां उं'दे हथियार उं'दी काफी चीजां न त्थैं रक्खी दियां न जेह् किअस ते बाह्रे दे लोक आइयै दिक्खी सकदे उं'दा इतिहास ऐ उसी केह् नाम ऐ गर्व करी सकदे कि एह् साढ़ा इतिहास ऐ होर काफी होर बी काफी चीजां न यंग हसबेंड़ म्यूज़ियम होईआ होर बी बथ्हेरी चीजां काफी काफी भाग होई गे काफी होर बी चीजां होइयां जेह्दे कशा साढ़ी मातृ भाशा मां बोल्ली ओह् गर्व करने जुगड़ी बनदी बस में इयै अखना चाहना कि बाह्रे दे लोक होर साढ़े च स्टेट दे इतिहास च ऐ जे हिस्ट्री ऐ आखने होन्ने जे ते उन्नै गी बढ़ावा दिंदी ऐ जेह्दे कशा साढञे जम्मू कशमीर च डोगरा इतिहास ऐ ओह् बड़े ओह् बदे पूरे विश्व च अपना नाम बनाए जो साढ़े भारत देश आस्तै जेह्के आखदे काफी भाशा बोल्ली जंदी ऐ काफी ड़ाईवर्स देश आक्खने होन्ने इसी ते ओह् ड़ाईवर्सटी बनी रौंह्दी सारी भाशाएं गी सम्मान देइयै उं'दे कशा डोगरी बी एह् इक भाशा बस में इ'यै आक्खना चाह्न्नां कि बाह्रें दे लोक आएं इसी दिक्खें इत्थै घूमें फिरें जम्मू कश्मीर आईऐ सारा साढ़े इतिहास गी जानै साढ़ी पढै साढ़ै दिक्खै केह् केह् होऐ दा साढञै जम्मू कशीर केह् होऐ दा केह् हिस्ट्री रेह्दी केह् केह् इतिहास रेह्दा केह् केह् राजा कु'न कु'न हा कि'नें कि'नें किन्ना किन्ना टाईम राज कीता बस में इ'यै आखना चाह्न्नां कि तुस आओ दिक्खो घूमो धन्यवाद